आं बुधबार बाजाराव दाबा बायनानै लाबोदोंमोन बे दाबाया खामानि मावनायाव गो गो मोजांथार मैगं थाइगं हानो मोजां आरो फिसा फिसौ खामानियाव बाहायनो मोजांथार आरो गोबौ माराम जानो रोंनाय रोङा आरो माबाफोर फिसा फिसौ खामानि मावनायाव बेफोर गासिबो बाहायजेन बाहायजायो